جیسے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ خالی وقت میں مجھے کیا کرنا پسند ہے تو خالی وقت میں مجھے ناول پڑھنا پسند ہے خاص طور پر اردو کے ناول میں نے بہت سے ناولس پڑھے ہیں جیسے کہ پیر کامل جنت کے پتے آب حیات امر بیل مصحف طواف عشق اور ان ناولس کو پڑھ کر انسان ایک الگ ہی دنیا میں چلا جاتا ہے ان کو پڑھ کر دماغ انسان کا فریش ہو جاتا ہے اور مجھے خاص طور پر عمیر احمد کے ناول پیر کامل یہ جو ہے بہت زیادہ پسند ہے اور جو اس کی اک لائن جو مجھے بہت پسند ہے وہ ہے کہ اس میں جو مین کریکٹر ہوتا ہے لڑکی کا وہ جو سوچتی ہے کہ اگر وہ ایک آئی اسپیشلسٹ بننا چاہتی ہے سوچتی ہے کہ اگر وہ نہیں بن پائی تو وہ مر جائے گی لیکن کئی سالوں بعد جو اپنے گھر سے الگ ہو جاتی ہے چلی جاتی ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر تو وہ مرتی نہیں وہ سوچتی ہے کہ مطلب انسان کے اگر زندگی میں ایک چیز نہیں رہی تو دوسری چیز اس کی جینے کی وجہ بن جاتی ہے انسان کسی بھی چیز کے لیے مر نہیں جاتا یہ لائن مجھے بہت پسند آئی